मुंहिंजे घर जे पासे में सिनेमा हॉल आहे मॉल आहे हिकु गेम जॉन आहे जिते आरितवार ॾींहुं छुटी जे ॾींहुं ॿार वेंदा आहिनि ऐं मेन सभिनिनि खां वॾो त पार्क आहे जिते सभु राति जो असां बि रॉउंड लगाइण लाइ जीअं चकर लगाइण लाइ वेंदा आहियूं ऐं ॿार बि वञी करे रांदि कंदा आहिनि त इहो असांखे मेन सुख़ु इहो आहे की असांजे घर जे अॻियां ई पार्क आहे इहो सुविधा आहे असांखे